हो फोन हांव प्रियंका चतुरक उलयतां हो फोन मनिशा गावडे हांकां लागला न्ही आं तुमचो फोक डान्साचो पंगड आसा न्हू तुमी शिकयता बीन फोक डांस आं तेंच म्हाका आं

म्हाका म्हाज्या फ्रेंडान सांगलेलें तुमच्या बद्दल की तुमी शिकयता म्हणून डांस बीन हांव एक टिचर हांव शाळेन शिकयतां म्हाज्या भुरग्यांक कॉम्पिटीशन आसलें डांसाचें फोक डांस कॉम्पिटिशन सो ते खातीर म्हज्या भुरग्यांक डांस शिकोवपाक जाय आसले फोक डांस गोंयचे फोक डांस

कुणबी डांस आं हांव हांव अ अडकोणा बाणस्तारी अडकोणा प्रायमरी स्कुलान शिकयतां देखणी डांस आं सांगात कॉम्पिटिशनाक आसा आजून दीस सतरा अठरा दीस तरी आसा आं हय जाता कुणबी डांस कसो म्हणून आसता तो म्हटल्या तुमचें तांचे जे कॉस्ट्यूम बी आं सांगात सांगात हा बरें

हांव म्हटल्या महाराष्ट्रीयन बायलो कश्यो हें करता तशें

हय नावाडीत म्हणटा न्ही ह हय हय आसा आसा भुरगींच न्ही ती सांगता तें आयकता ती

आनी वाजोवपाचें बीन कशें किदें अशें किदें किदें वाद्द्यां बीन जाय पडटलीं म्हणजे घुमटाक आसा तुमच्या ग्रुपाची तुमी हाडटली काय आमी पळोव पळोवं हांगासर अरेंज करून हा बरें आनी तुमची अशी फीज बीन किदें आसतली अशी आ बरें बरें म्हाका हय म्हाका एक भुरग्यांक कुणबी डांस आनी देखणी डांस दोनूच डांस बसयल्या पुरो हय देखणी डान्स दोनूच बसयल्या पुरो कपड्यांची अरेंजमेंट बीन हांव पळयतां किदें तें तुमी मागीर म्हाका सारकें सांगा मात्शें म्हाका अशें कुणबी डांसा बद्दल मात्शी म्हायती सांगपाक शकता म्हणजे कशें किदें आसतलो आं गावडा समाज म्हणटा तुमी आं

आं आं आं धालांनी

तुमकां मागीर करता फोना आं बरें तर देव बरें